مقامی معیشت میں اردو زبان کا بہت اہم بڑا بہت بڑا رول ہے اور کوئی بھی شخص اردو زبان کے بولے ہوئے بغیر کوئی تجارت نہیں کر سکتا کوئی کسٹمر ہندوستان میں مقامی بولی کے ساتھ اردو زبان کو نہ بولے یہ ناممکن ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے تو ایک مثال کے طور پر میں ایک کسٹمر ہوں اور سامنے مسافر سامنے بیٹھا ہوا شخص تاجر ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کسی دکان پہ جاتا ہوں السلام علیکم جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام اب تاجر حضرت پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے کسٹمر میں ہوں میں پوچھتا ہوں کیا آپ کے پاس سیرتِ صحابہ عبد الرحمان رافت پاشا کی ہے صاحب دکان کہتے ہیں جناب عالی جی موجود ہے کسٹمر صاحب کہتے ہیں ذرا اس کو ایک نظر دکھائیے ذرا کیسا کاغذ ہے اور اس کی کیا قیمت ہے دکاندار صاحب اس کو اٹھاتے ہیں پیکنگ خوبصورت ہوتی ہے ہر تاجر اپنی کتاب کو نہایت ہی صاف اور ستھری رکھتا ہے کسٹمر دیکھتے ہی کہتا ہے آپ مجھے اس کو دے دیجیے اور اس کی جو مناسب قیمت ہو وہ مجھ سے وصول لیجیے لے لیجیے